मेरा कॉलेज में सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट समाजशास्त्र है इसमें समाज के बारे में बताया गया है और समाज में कैसे रहना चाहिए कैसे बात करना चाहिए कैसे उठना चाहिए कैसे लोगों की बात समझना चाहिए कैसे किसी को समझाना चाहिए अ समाजिक विज्ञान मतलब समाज में ज्ञान फैलाना खुद भी ज्ञानी बनना समाज शास्त्र ये अच्छा है कि उसको पढ़ने से आपको कहीं भी समाज में बैठ सकते हैं किसी भी बात कर सकते हैं एकदम बेधड़क और मेरा सबसे कठिन मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो है मैथ मैथ में ऐसे ऐसे सवाल है की दिमाग हिल जाता है मैथ से मुझे कम अच्छा लगता है अ मैथ मैं नहीं लिया हूँ और मेरे स्कूल में एक बहुत अच्छे टीचर थे जिनका नाम शेचन सर था वो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते थे बहुत ध्यान देते थे एक बार मैंने खेल में अच्छा किया था तो मुझे प्राइज दिलाए थे और वो दिन मै कभी भूलूंगा नहीं अभी भी मैं वो अपना प्राइज रखा हूँ घर पर